जय झूलेलाल भेण अचो अचो बस हा हा ठीकु आहियां अचो अचो विहो भेण विहो हा हा सभु पंहिंजे ग्राहकनि जे लाइ कयो आहे असांजा ग्राहक अचनि विहो विहो अचो विहो हा हा अचो असां वटि साड़ियूं आहिनि ॿारनि जे लाइ पैंट शर्ट जींसू ॿारनि लाइ जेंट्स लाइ बि आहे शर्ट ऐं पैंट जो कपिड़ो बि आहे सुथणु जो कपिड़ो बि आहे ॾेखारियांव थी तव्हां खे विहो हा हा हा हा दुकान ते छोकिरा अंदरि वठी ॾे हा ॾेखारि आंटी खे हीअ ॾिसो हीअ साड़ी सुठी आहे सिल्क जी आहे शादी में या तीज त्योहरनि ते पाइणु जे लाइ आहे तव्हां ॾिसो पसंदि अचे तव्हां खे ॿियो बि ॾेखारियां थी

जींस कहिड़े नंबर जी खपे तव्हां खे अछा अछा अछा हा हा हा वठो इहो बि ॾिसो इहो नीले कलरु में बि आहे हिकु अछे में बि आहे हा हा ॿटीह में बि आहे टीह में बि आहे तव्हां खे ॾिसो हा हा ॾिसो इह टीह वारी बि ॾिसो हिन सां गॾु इहा शर्ट सुठी लॻंदी इहा शर्ट मैच हिन सां मिले थी इहा शर्ट हा टी शर्ट बि आहे हा हा हा हीअ टी शर्ट आहे हिन में कलरु अलॻि अलॻि ईंदा ॾिसो ॻाढ़े में आहे अछे में आहे पीलो कलरु बि हा हा वठो हीउ ॻाढ़ो बि ॾिसो हा अछा अछा जेंट्स कीअं आहिनि अछा शर्ट कीअं फुल में ठाराहींदा की अधि में ठाराहींदा सॼी ठाराहींदा अधि में माना हू कीअं आहिनि हेल्दी आहिनि कीअं आहिनि बॉडी में अंकल भैया अछा त टे मीटर ॾियां शर्ट जो अछा अछा चलो पैंट त उहा ई मिलंदी सौ वीह में ई लॻंदो आहे ॾिसो हीअ ॿई सुठियूं आहिनि हा हा ॿियो तव्हां जे लाइ अछा ठीकु आहे ठीकु आहे हीउ ॾेखारियानि थी ॿियो छा ऐं चांहि पीअंदा अछा चलो सुठो थियो असां खे ग्राहक आया आहिनि असां वटि असां खे सुठो लॻो इअं ई ईंदा रहो जय झूलेलाल जय जय हा